औ हेल' औ मानोबामोन औ औ औ ओमफ्राय बेसेबांथो नांगौमोन सारि केजि ना औ गयआथ' गोथाङानो औ गोथांसो दंना दा

केजिआवथ' दा सल्लिस थाखा थांदों औ आमफ्राइ नोंनो बेसेबांथो नांगौमोन केजि खय केजिसो नांगौमोन सेरब्रैसो औ दे लांफैनो हागोन औ खमायनोथ' हाया मानि गयआथ' दा जा दाम जादोंना खमायनो हानाय नङा बयनोबो बिदिनो फानहरदों नालाय गयआ बायस'नाय नङा न'आवनो दङ आरो न'आवनो मेरला दं नालाय बागान बेफोरखौनो औ माखासे

गयआथ' गयआथ' मोजांथार बुनांगौ गैया मोजांनो ओमफ्राय मालाथो नांगौ गाबोन औ लांफैब्लानो जाबाय आं खय केजि होनदोंमोनलाय औ दे आं सुनानै दोनखागोन लांफैब्लानो जाबाय औ औ लांफै औ दे